میں الرجی کے بہت سے خطرناک اثرات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا الرجی تھروٹ الرجی یعنی گلے میں اگر آپ کے خراب ہو رہی ہے اور کھانسی آرام نہیں ہو رہی ہے کھانسی کا شربت دوائیں ڈاکٹر سے لے رہے ہیں لہذا وہ الرجی بھی ہوسکتی ہے اکثر حضرات رات میں کھٹی چیزیں یا دہی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے اور وہ علاج نارمل یا عام نزلے کھانسی کی طرح کرتے ہیں جبکہ اس کا علاج الرجی میں ہے دوسری الرجی ہوتی ہے چمڑی یعنی ہمارے جو جسم ہے اس کے اوپر کھال کے اوپر جو الرجی ہوجاتی ہے یا زخم ہوجاتے ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کے اندر تبدیلیاں ہارمونس کی تبدیلی آنے کی وجہ سے چہرے پہ دانے نکلنے لگتے ہیں ایک تو وہ دانے مہاسے ہوتے ہیں دوسرے کیلیں ہوجاتی ہیں یا وہ باریک باریک دانے نکلنے لگتے ہیں یہ ساری الرجیز ہیں جو مختلف وجوہات کی وجہ سے پیش آتی ہیں جیسے گرم چیزیں کھانے سے باریک دانے نکلنے شروع ہو جائیں گے آپ کے چہرے پر پیٹ کی خرابی سے مہاسے نکلنے شروع ہوجائیں گے جس میں پیپ وغیرہ بننے لگتی ہے اور کافی درد محسوس ہوتا ہے یہ مہاسے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جب کوئی بچہ اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے تیرہ چودہ سال کی عمر میں تو مہاسے ہو جاتے ہیں اس کو چہرے پر تو اسی طرح کی یہ کچھ الرجیز ہیں جو ہم اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں علاج وہ لوگ نارمل کسی چیز کا کرتے ہیں مثال کے طور پہ نزلہ کھانسی کا عام لیکن وہ الرجی ہوتا ہے جس سے وہ الرجی آرام نہیں ہو پاتی جسم کے اندر دوائیں جاتی رہتی ہیں اور وہ کڈنی پہ اثر ڈالتی ہیں جس سے کچھ حضرات میں اکثر کھانسی میں دیکھا گیا ہے ڈاکٹر ٹی بی کی دوائیاں بھی دینا شروع کردیتے ہیں جبکہ وہ الرجی کی کھانسی ہے تو بے حد نقصان ہوتا ہے ٹی بی ایک خطرناک بیماری ہے اور اسی حساب سے اس کی دوائی بھی بہت تیز ہوتی ہے اور وہ گردوں پہ اثر ڈالتی ہے لوگ اسے کھاتے رہتے ہیں اور اکثر لوگ گردوں کے مریض بن جاتے ہیں تو الرجی کی وجہ سے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ الرجی ہے یہ الرجی کا اسکن الرجی کا خاص طور سے علاج ڈرماٹولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں اسپتالوں میں موجود ہے وہاں اسکن کو ڈاکٹر دیکھتا ہے اور دوا تجویز کرتا ہے کہ آپ کو کون سی دوا مناسب رہے گی آپ کے لیے یا آپ کو کون سی دوا لینی چاہیے